हेल्ल' औ हेल्ल' औ खोनाबाय औ माबा हाबानि एसे टपिक लानानै जेनेबा आं नोंजों सावरायनो नागिरदोंमोन जेनेबा हाबायावहाय माबायदि देक'रेसोन खालामोबा मोजां जागोन नों खिन्थादो एसे औ औ ओमफ्राय फैसाफोराबो हाबाफोराव एसे गोबां थांखागोनानो जाहैबाय ना जेनेबा हाबानि पेन्देलफोरखौ आं माबायदि खोनांगोन एसे खिन्थानानै होदो औ बेफोरबायदि खालामबानो मोजां नुगोन ना ओमफ्रायो जेनेबा दखानफोराबा बबेथिं बबेथिं मोनलायलायो नों टाउनाव थानाय हिसाबै एसे मिनथियोना औ ओमफ्राय एसे बाजेदआथ' एसे बारा गोबांनिबो हानाय नङा एसे गेजेरावनो आरो बाजेदआ बेफोरबायदिनि दखानफोरा औ औ बिबारआथ' बेनो

मेकआपफोरावबो जेनेबा केमेरामेनखौबो नोंनो एसे रायज्लायदो नामा औ भिदिय' खालामगोन ओमफ्राय जेनेबा केमेरामेन खाथि खालायाव सिनायनाय दं नामा औ औ दे बिदिब्लालाय औ दे होनबालाय ना बिदिनो जाबाय दा औ औ औ दे होनबालाय ने औ दे